आङो आं एकदम ओरै दारजिलिङाव बेरायनो गोसो आरो जेन'बा जायगाफोरखौ नुफेरै खाय माबायदि जेन'बा मोगथाङाव नायोबा माबादि नुयो बेनि थाखायनो नायनो लुबैयो जेन'बा जों मबाइल टि भि फ्रावसो नुयो दा बिदि नुनायजों नुदों बादि मोना बेनि थाखायनो जों मोगथाङाव बेरायहैनो लुबैयो आरो नायनो लुबैयो जायगाफोरखौ माबादि एरियाफोरखौ बिदिनो फेमिलि बिदिनो हासबेन्द बा फिसाखौ लानानै ज'यैनो बेरायनो आरो न'खाथिनि फेमिलि न'खरनैजों ज'यैनो लोगो नांनानै बेरायहैनो बिराथ लुबैयो आरो नायनो जायगाफोरखौ माबादि सोलियो माबादि जायगा माबादि बानायनाय बेफोरबादि सिनारिफोरखौ नायनो लुबैयो आरो मोनसे गोसोनि फुरटि खालामनो थाखाय आरो नायनो लुगैयो बिदिनो बेरायखांनायनि उनाव मोनफा मोनफा नायनोथ' गोसो जायो बेरायनो लुबैयो जायगाफोरखौ नायनो गासिबो थाखा फैसायासो हमथायो नालाय बेनि थाखायनो बेरायहैनो सानबाबो बिदिनो थांनाङो मालाबाया जा मिलायफ्लांबा थांसै फेमिलियैनो ज' बिदिनो न'खरनैसो फेमिलि लोगो लानानै बिदिनो ज'यैनो थांबा बिदिनो इन्टारेस्ट मोनो गोसोयाव फुरटि मोनो बिदिनो गथ' गथायफ्राबो स्कुल बन्द'आव बेरायनो लुबैयो जायगा नायनो लुबैयो बिदिनो माबादि जायगा जायगाफोरखौथ' बेरायनानै मोजां नुयोबा गोसोआव मोजां फैयो सान्नाय ह'नायफ्राबो एसे फुरटि फैयो बेनि थाखायनो नायनो लुगैयो आरो जायफ्रा सोरबायाबो नुवाखै बिफोरबो नायनो लुबैयो बेखायनो बयबो जायगाखौ नायनो लुबैयो आरोना बेरायनानै ओंखायनो जोंबो बिरात थांनो गोसो जेन'बा दारजिलिंफ्राव बेफ्राव बेरायखांबा ओरै गवाफराव थांनो गोसो जायो जेन'बा नायनो सोलिनो गोसो एसे खुसि मोनो आरोना बेरायनो मोनोब्ला बेनि थाखायनो थांनो लुबैयो सोरबाया बांसिनानो नांगौनि थाङो बांसिनानो बेरायनो थाङो बिदि आरो ओंखायनो आं खाथिनिफ्राय एसे गोजानाव थांनो हायो बेरायनो खाथिफ्राव बिदिनो दारजिलिं सिक्किमफ्राव थांग्रोनानै बेनि उनावसो अबाव थांगोन बेफोरबादि थाखा फैसानि प्रब्लेमाव गोजानावबो थाब थांनो हाया नालाय बिदिनो खाथिफ्राव थांग्रोनानै गोजानाव बेरायहैनांगौ आरो गवा फ्राव दाथ' ग'रम बोथोर गवा फ्राव अनेक मानसि थांङो दा बेफोरखौ नुयोब्ला थांनो लुबैयो जोंबो नायनो लुबैयो एसे बायह्रानि बारहावाफ्रा माबादि सोलियो बेफोरखौबो नायनो लुबैयो माने जायगाफोरखौनो माने जों गामियाव थाग्रा मानसिफ्रानो बेरायनो मोना नालाय जेरावबो ओंखारलानो मोना बेनि थाखायनो नायनो लुबैयो आरो गोसोयाव माबादि ओंखायनो जों बिराथ गोसो नायनो बिदिनो फेमिलि न'खरनैसो लोगो लानानै ज'यैनो